बिहार राज्यके मिथिलाके सांस्कृति अछि धोती जेनाकि साड़ी धोती सूटसलवार ईसभकऽ लोक आइके समयमे भुलि रहल छै दोसर देशके कपड़ासभकऽ आ सांस्कृतिकऽ अपना रहल छै एहिसभकऽ आइके समयमे बहुत लड़कीसभ बहुत छोटा छोटा कपड़ा पहिरय छै आओर साड़ीकऽ नहि पहिरय छै जेकि अपन सांस्कृति छियै साड़ी पहिरनाइ धोती कुरता पहिरनाइ जरुरी छै दोसर देशके सांस्कृति अपनेनाइ नहि छै आइ पहिनेके समयमे लोग धोती पहिरैत रहै साड़ी पहिरैत रहै आब एहि समयमे सब भुलि गेल छै साड़ी पहिरनाइ सभ अपन छोटा पहिलुका देशके दोसर देशकऽ अपनाय लेलकय जेनाकि छोटा छोटा कपड़ा हम ई चाहैत छियै सरकारसँ सभ पहिलुका चीजकऽ अपनाबय साड़ी पहिरय धोती पहिरय